सर चाउर अहाँकेँ लेबै की कहैत छै एक क्विण्टल लेतियै चाउर की दर देबै कोन सा चाउर यऽ ने कहियौ ने

केना यऽ नाटी मन्सूरी आ तकरबाद जे अहाँकेँ कोन चाउर कहलियै अठारह रुपैये केजी हाँ लेबै एक क्विण्टल अहाँकेँ की कहैत छै दर बतेबै तबे ने लेबै अहाँकेँ जे बेसी दर कहबै हमरा देखियौ हम छिअइ की कहैत छै बेचबै खुदरा खाँय तऽ हम एकठाम लेबै चाउर तकरबादे ने हमरो दूगो टका बचतै नहि नहि अहाँ बहुत महग दय छिअइ दोसर दोकानमे सस्ता दय छै नहि अहाँकेँ दोकान बड महग यऽ ओ दोकान अहाँकेँ चाउरके भाव बेसी कहैत छिअइ अहाँ ओहिसँ बढ़िआँ चाउर हमरा दोसर दोकानमे दय छै ओहिसँ सस्ता नहि नहि ओ भाओ कहियौ नीकसँ देखियौ हमहुँ मानैत छी हमहुँ दोकान करैत छिअइ किलोके हिसाबसँ बेचबै हमरो लागैत छै भाड़ा खर्चा हमरो दू टका बचतै तबे ने करबै नहि नहि नहि नहि दश टका कम करू दश नहि नहि करैए ने पड़त अहाँकेँ देखियौ अहाँकेँ दोकानमे तऽ दोसर दोकानमे दै छै सस्ता अहाँकेँ दश टका कम करैए पड़त

नहि सही दाम नहि बतेलियै आओर करियौ कम किछु कम करियौ छोड़ियौ किछु छोड़ियौ